हँ हम रेनू मिश्रा बाजि रहल छी आँइ हमर घर भेल नहस रुपौली हमरा प्रॉब्लम अइ कमरके कमरमे खूब दर्द भऽ रहल अइ आओर सुगर सुगर डायबिटीज सेहो अइ सुगर हँ टेस्ट हँ टेस्ट करैत रहै छी अपनो आओर डॉक्टरोसँ देखबैत रहै छिए ने इन्सुलिन लै छी टेबलेट खाइ छी हँ तैओ भऽ रहल छै ओना घरके जड़ी बूटी मेथीके पाउडर सुबहमे पिबै छी करैलाके जूस पिबै छी जाँच तऽ भऽ गेलै एक अपनेसँ मशीन रखने छी ओहिमे तऽ केने छलिए पनरह दिन पहिले ओना ओना डॉक्टरसँ भऽ गेल छओ महिना करेला ओकर ओहिसबमे प्रॉब्लमे घुटनामे दर्द पाएरमे सूजन आबि जाइ अइ तऽ बहुत प्रॉब्लम माथा दुखाइत रहैए आँखिके प्रॉब्लम से भऽ गेल हँ वाकिङ्ग करै छी घरे नहि बेसी आब चलि पहिने तऽ एखन बेसी नहि चलि होइए कमरके प्रॉब्लमके ओजहसँ हँ ओतेक नहि चलि पबै छिए पाएरके कमरके दर्द होइए ने तानऽ लगैए दस मिनट पाँच मिनट ओतबे घुमि पबै हँ सब तरफसँ हँ

ओ

ओ हँ हँ हँ हँ अच्छा हँ हँ जेनाकि

हँ हँ हँ हँ हँ हँ अच्छा हँ मेथी हँ अच्छा भिजाकऽ ओ अच्छा हँ ठीक छै